جہاں تک بات کی جائے خودرو اور تھوک مارکیٹوں کا تو ہمارے دہلی شہر میں ایک ایسا مارکیٹ ہے جس کا نام کرول باغ ہے وہاں کم داموں پہ سستی سامان مل جاتی ہے اور بات کی جائے تو یہاں ساری ضرورت کے سامان کم داموں پہ مہیا کرا دی جاتی ہے سارے ملک سے لوگ یہاں آتے ہیں اور اپنی ضرورتوں کی سامان کی خریداری کرتے ہیں اور جہاں تک بات کی جائے گروسیری اور سبزیوں کی تو گروسری اور سبزیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ ہمارے ملک میں اس کی ریٹ بڑھتی ہوئی آبادی کے کارن مہیا نہیں ہو پا رہی ہے جہاں تک ہمارے ملک میں بڑھتی ہوئی آبادی اور سبزیوں کے بڑھ ریٹ بڑھنے کے کارن کم پیداوار کے کارن ہمیں مل نہیں پا رہا اور جہاں تک آنلائن ساپنگ کے بارے میں بات کی جائے تو آنلائن کے بارے میں بات کی جائے تو پتا چلتا ہے کہ ہمیں بازار سے سستی سامان آنلائن پہ مل جاتی ہے اس لیے لوگ آنلائن زیادہ آنلائن زیادہ پسند کرتے ہیں اور آنلائن کی خامیاں دیکھی جائے تو پتا چلتا ہے اس سے کہ مارکیٹوں میں چھوٹے چھوٹے دکاندار اس کے کارن ان کی آمدنی میں تھوڑی کمی آ رہی ہے اور بات کی جائے تو اس کی خوبیوں کے بارے میں ہم اس کی خوبیوں کے بارے میں بات کی جائے تو ہمیں گھر بیٹھے من پسند سامان مل جاتی ہے